आसामनि सोलोंथाय बिखान्थियाव माहारियारि आरो फालांगियारि रोंगथिया थोजासे नोजोर गैयिनि जेंनाखौ जोंनि आसामनि सोलोंथाय सोलोंथाय बिखान्थिया लासै लासैयै सुस्रांगासिनो दं जोंनि फरायसाफोरनि मोनसे गुबै जेंनायानो जाबाय जाबाय जों गोबां फरायसाफोरानो लेखा बायदिखौ थोजासे मोननो हाया हाया आरो थोजासे मोना बे गोबां लेखा बायदिफोरखौ थोजासे खालामनो हायैनि गुबै जा जाहोनफोरखौ जोंनि आसामनि सोलोंथाय बिफाना लासै लासैयै सुस्रांगासिनो दं आरो जोंनि फरायसाफोरखौ गोबां सोलोंथाय होबोगासिनो दं जोंनि आसामनि सोलोंथाय बिफाना जोंनि फरायसाफोरनि गोनांथिखौ नायनानै लासै लासैयै सुस्रांगासिनो दं आरो फालांगियारियावबो गोबां जोंनि आसामनि फालांगियारिफोरा एसे एस बाबो दावगागासिनो दं लासैयै दावगाबोगासिनो दं जोंनि सोलोंथाय बिफानावो बेबायदिनो लासै लासैयैनो दावगाबोगासिनो दं आरो आसामनि सोलोंथाय बिफाननि थोब्ले माब्ले लेखाफोरखौबो थाब थाबैनो मोनफुंनो थाखाय बेफोरबायदि खामानिखौ आसामनि सोलोंथाय बिफानयाव मावग्रा गोबां सुबुंफोरा बेफोरखौ साननानै गोबां मावबाय मावबोगासिनो दं दं आरो लासैयैब्लाबो फरायसाफोरनि गोनांथि जानाय मुवाफोरखौ सुस्रांगासिनो दं आरो फालांगियारि नि रोंगथियाव जोंनि आसामाव गोबां गोबां सुबुंफोरा फालांगि खालामो आरो बेफोर फालांगिफोराव लासै लासै गोबां दावगाबोगासिनो दं आरो बे दावगानायाव गोबां सुबुङानो जाफुंसार जानो हागासिनो दं लासै लसैयैब्लाबो आसामनि सोलोंथाय बिखान्थियाव खान्थियाव जोंनि फरायसाफोरा लेखा बायदि गोनांथि जानायफोरखौ फोरखौ खावलायनायजों लोगोसे मेदियाफोरनि मोखाङाव बुंनायजों लोगोसे बेफोरबायदि बेफोरबायदि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय जोंनि फरायसाफोराबो गोबां खावलायनायजों लोगोसे खावलायबोगासिनो दं आरो बे खावलायनायखौ नेवसियाबालानो जोंनि आसामनि सोलोंथाय बिफाना जोंनि बुंनायफोरखौ फोरखौ आरो खावलायनायफोरखौ फोरखौ खोनासंनानै बेफोरनि फ्रब्लेमफोरखौ सल्ब खालामगालिनो दं आरो आसामनि फालांगियारिफोरखौ फोरखौ थोजासे मदद होगासिनो दं फालांगियारि खालामनायफोराव जोंनि नांगौ जानाय मुवाफोरखौ सरकारा दा हाजासे

मदद होगासिनो दं जाय गोनांथि जानाय मुवाफोरा फालांगियारिफोरनि थाखाय गोनांथि जायो बेफोर मुवाफोरखौ होहोनो थाखाय सरकारा राजि जायो